आङो मैगं गायनायनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों माने आङो सिख्ला समनिफ्रायनो मैगं गायनानै मोजां मोनो इदिनो हा जावग्लियो हा जावग्लिना हासार होयो हासार होनानै दुफु दुफु जावग्लिनानै इदिनो लाइ लाफा फोयो दुन्दिया सामब्राम गायो ओमफाय इदिनो गायनानै जोङो आङो मैगंखौ बिदिनो सिमला बाजाराव फानहैयो आरो फानहैनानै इदिनो मुथा दस थाखा दस थाखायै फानहैनाय जायो ओमफाय बै मैगं फाननाय फैसाखौ इदिनो न'खराव खरसा जायो आरो गथ'फोरनि फरायनायाव एसे एला होजायो खरसा खालामनाय जायो आरो इदिनो फाननानै ओमफ्राय इदिनो थालिर थालिर गायो नारें कार्जि गायो ओमफ्राय थालिरखौबो इदिनो फानो सिमला बाजारावनो लाङो लांनानै इदिनो आखा बिस थाखा अबा आखा गिदिरब्ला त्रिस थाखा इदियाव फाननाय जायो ओमफ्राय नारें कार्जिफोरा थाइब्रैआव दस थाखायै फाननाय जायो ओमफ्राय फाननानै इदिनो इसे एला दोनो आरो जों दोननानै इदि खरसाव सोयो फरायनायाव नांगौ जायोब्ला इदिनो दिहुननानै होलायनाय जायो आरो इदिनो गायनानै इदिनो दा मुदुफुल दं मुदुफुलफोरखौबो इदिनो लाङो आरो दा जोगोनार गायदो नै जोगोनाराबो जाबाथाय बेखौबो फाननोसै फाननानै इदिनो गरसे गरनै बुथुमनाय जायो आरो पानिलाव दं पानिलावआबो दासो थाइहांदो इखौबो जों इदिनो सिमला बाजारावनो लांनानै फाननानै इदिनो खरस जानाय जाहैसिगोन आरो इदिनो गैयानालाय जोंफोरा बिदिनो जों फानलु फानला गायलु गायला आरो दा गय गायदों गयआबो देरबोगासिनो दं जों इखोबो देरब्लाथाय आरो इदिनो फाननानै खरस बहननाय जासिगोन आरो इदिनो इदिनो दा नै आलु गायदो आलु आरो बेसर बेसर फोदो एसे आलु बेसर बेफोरखौबो जों देनां राब्लाथाय फुनानै बुरनानै जों इदिनो खावसे फानसिगोन खावसे न'आव जासिगोन इदिनो बेसरफोरखौबो देनां राब्लाथाय हानोसै हानानै इदिनो खावसेखौ फानगोन खावसेखौ थाव फेरेदनानै न'आव बाहायसिगोन आरो जों इदिनो इदिनो खालामनानै इदिनो सोलिनाय जायो आरो न'खरा जोंहा न'आव इदिनो आंजों लोगोसे आंनि हासबेना गायफायो मालिकआ इदिनो हेफाजाब होयो आरो इबो बुहुद माबाखौनो गायफाना होयो थालिर गायफाना होयो नारें कार्जि गायफाना होयो ओमफ्राय खाना होफायो हेफाजाब होफायो आरो जों सानैजोनो इदिनो गायनानै इदिनो फाननानै खरस बहनो गेजेरावनो थालिर गायनाया जोङो माबा बोसोरनै जाबाय थालिर गायनाया माने बोसोरसेयावनो थायो नालाय थालिर हायथाया बोसोरसेयावनो थायो दा बोसोरनै जाबाय नै दा आरो एबा गोदान गायबावदो इदिनो गायदेरबाय थायो आरो गायदेरनानै इदिनो फेहेरबाय थायो दा आरो जों थासुमलि गायनो नागिरदों थासुमलि बिफां बुथुमबाय दं थासुमलि गायगोन आरो ओमफ्राय दा औवा औवा बिजलि गायनो नागिरदों औवा बुरखायाथ' जाबायानो एबार औवा बिजलि गायगोन माखासे गायनानै फानखांबायनो आरो दा एबार गोदान गायबावनो नागिरदों आरो बे दलद दलद मा नारें लिबु माबाया मा बोरैबा नारें होनोर' इखो खिला टेङाना मा इदि दलद दलद बेसेबा बुरजा गायनो लाबोदो आरो दा इखोबो गायना फेहेरनो नागिरदो दायो मेसेङाव नै जोङो लाइ लाफा गायदो फोदो लाइ फोदो लाफा फोदो ओमफ्राय इदिनो बिन इसे गायदो बिन ओमफ्राय थाइबें गायदो इदिनो गायनानै जोङो लाफाखौ दा जाथ'वाखै जाब्लाथाय जों खानानै इदिनो फानगोन आरो दा दासो इसे इसे बिलाइ गांनै गांथाम जादों इनिया इखोनो हासार इसे होनानै आङो दै सारबाय थायो हासार होयो ओमफ्राय देरब्लाथाय इदिनो फानगोन आरो इखोबो लाफाखौबो